آج کے ٹائم میں گیمنگ کا مستقبل کافی بڑھیا ہے کافی اچھا ہے کیونکہ آج کے ٹائم پہ دیکھا جائے تو ہر بچہ اور ہر نوجوان انسان گیم کے پیچھے لگا رہتا ہے اور گیم کھیلتا ہے تو یہ دیکھا جائے تو آج کے ٹائم پہ ہر یو نو لیپ ٹاپ ہو گیا کمپیوٹر ہو گیا موبائل ہو گیا اس سب میں گیم ڈاؤنلوڈ ہو کر کے ہی آتا ہے نہیں تو کافی آپشن ہوتا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کا اور اگر اس میں ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد گیم کھیلتے ہیں اور گیم کافی اچھے سے کھیلتے ہیں اور کافی زیادہ کھیلتے ہیں کافی زیادہ ٹائم گیم کھیلنے میں دیا جاتا ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ آج آنے والے سمے میں اس کا مستقبل کافی اچھا رہے گا کافی زیادہ بڑھنے والا ہے اور یہ بھی ایک اس میں کافی اچھی بات یہ ہے کہ جو بچے لوگ ہیں وہ اپنے فری ٹائم میں گیمنگ کھیل کر کے اس کا یوز کرتے ہیں کئی کچھ اس طرح کا بھی گیم آتا ہے جس سے مائنڈ دماغ شارپ ہوتا ہے دماغ تیز ہوتا ہے تو وہ گیم بھی بچے لوگ کھیلتے ہیں لیکن اس کا کچھ برا اثر بھی ہوتا ہے ہمارے سماج پہ جس سے کیا ہے کہ تناؤ وغیرہ بھی بڑھ سکتا ہے اور یہ ایک تھوڑا خطرناک چیز بھی ہے کیونکہ سارے ٹائم موبائل میں لگے رہنا گیم کھیلنا یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے تو بالکل گیم ایک نشچت طور تک ٹھیک ہے ایک نشچت سمے تک ٹھیک ہے اور لیکن ایسا لگتا نہیں ہے کیونکہ آنے والے ٹائم پہ ہر طرف سے جو دیکھا جاتا ہے کہ جتنے بھی بڑے بڑے سیلیبریٹی ہوتے ہیں جتنے بھی فیمس لوگ ہوتے ہیں وہ سب کہیں نہ کہیں گیم کو پرموٹ کرتے ہیں گیم کو کھیلنے کے لیے لوگوں کو پروتساہت کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں کہ آپ یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے یہ گیم ڈاؤن لوڈ کیجیے اس سے آپ کو اتنا پیسہ ملے گا یہ کرنے سے تو اس ایک طرح سے لالچ بھی دیتے ہیں لوگوں کو جس سے کیا ہے کہ بچے لوگ یا جو ہمارے نوجوان لوگ ہیں جو اتنے میچیور نہیں ہیں وہ اتنے پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں وہ اس سے بہت جلدی متاثر ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ گیم ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اور پھر کافی گیم کھیلتے ہیں کافی اپنا ٹائم برباد کرتے ہیں اپنی زندگیاں بھی برباد کر دیتے ہیں کئی بار چونکہ بالکل ہی صحیح نہیں ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اس کے لیے اویئرنیس چلانے کی ضرورت ہے اس کے اوپر ہمیں بالکل ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے ہمیں سوچنا چاہیے اس کے اوپر لیکن جہاں تک اگر میں بولوں تو جیسے اس کا مستقل کافی زیادہ رہنے والا ہے مستقبل کافی اچھا رہے گا اس کا اور گیمنگ کافی زیادہ پرموٹ کیا جائے گا انڈیا میں ایسا مجھے لگتا ہے آنے والے ٹائم پہ